दानि अनलाइन जुगाव एबा मुगायाव जाय बुस्तु मुवा बेसादफोरखौ नांगौ जायो अब्लानो जोंनि फ'ननि दारैयैनो एबा जानबुंनि थ्रुयैनो जोंनि नांगौखिनि मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो आइटेम्सफोरखौनो जों न' फारसे गोरलैयैनो मोननो हानाय बिदि खाबु दंसै मानो होनोब्ला मोनसे बुस्तु एबा आदारफोरखौ नों बाजाराव थांनानै लायनो थाङोब्ला नोंहा सम आरो खामानिनि खहा जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय दानि जि अनलाइन जुगाव बा डिजिटेल जुगाव जोङो बेफोर खामानि दामानि गारनानै एबा टाइमखौ बोरैहायबा जोङो बासायनो हागोन बेखौ नुनानै नोजोर होनानै जोङो नायो दि दानि बायदि डिजिटेल जानाकि अनलाइन मार्केटिं बेफोरखौ जोङो एडभान्टेज नङाबा मोजां होननानै जोङो गनायनानै लानो हायो बिनि सोलायै दा जोङो अनलाइन मार्केेटिं खालामोब्ला जाखिनि नांगौ मुवा बेसाद माने दैलि जों बाहायनो हानाय हिसाबफोरखौनो जों मोननो थांनो हायो बैफोरबो बे डिस्काउन्ट होननाय एबा खम प्राइसआव जानाय कि रिटैल मार्केट प्राइसखौ फाननाय बेफोरनिफ्राय जोङो थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो से रां एबा नै रांसोब्लाबो जोङो डिस्काउन्ट बा अफाराव मोननो हानाय जायो बिनि सोलाय जोङो बेयावहाय लायनायनि गोनांथि गैया जानाकि बुकिं खालामनाय बेफोरखौनो बिसोरनि डिलिभार खालामनो हायो बेनि थाखायनो खोब गोजोन्थाव डिजिटेल जुग सफैनायनि थाखाय